मराठी रंगभुमी जी आसा ती जवळपास एक शंबर देडशे वर्सां पयलीं सान सुरू जाला तेज्या पयलें भारतान आमची संस्कृत रंगभुमी आशिल्ली येशुक्रिस्ताच्या जन्माच्या एक तिनशे चारशे वर्सां पयलीं जे भरतमुनी जावन गेले तेनीं नाटक ह्या विशयाचेर एक ग्रंथ बरयलां भरतमुनीचें नाट्यशात्र म्हणटात तेका आनी थंयच्यान खरें म्हळ्यार आमचें भारतांत अभिनय कसो करचो नाटक कशें आसचें तेजेर एक सविस्तर डोक्युमेंट आसा तेन्ना तेजे उपरांत मराठी म्हण एक खास करून मराठी रंगभुमी जी आसा ती एकोण अठराशे त्रेचाळीस सालांत तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटा तेजी लेखी आसा अठराशे त्रेचाळीस सालांत जेन्ना सांगली हांगा पठवर्धनाच्या वाड्यार जेन्ना पयलो प्रयोग जालो मराठीतल्यान नाटकाचो संगीत नाटकाचो तें बरयल्लें आनीक दिग्दर्शीत केल्लें विश्णूदास भावे ह्या मराठी मनशान तेणी तेजें पयलें कन्नडाक यक्षगान पळयल्लें आनी यक्षगान पळोवन ते प्रभावीत जाले आनी अशें कितें तरी आमगेलें मराठी भाशेन एक मंचन जावपाक जाय म्हणून तेणीन तें एक नाटक बरोवन काडलें तें नाटक आशिल्लें सिता स्वयंवर तितून बरोचसो भाग हो किर्तन सारको आशिल्लो आनीक काही भाग हो संगीत आशिल्लो तेका लागून तेका तशें शुध्द नाटक जें आज आमी नाटक म्हणटात तशें नाटक म्हणूंक शकनात पूण सुरवात ती आशिल्ली पयलीं सुरवात पयलीं पावूल तें आशिल्लें रंगभुमीचें म्हणून तेका एक अठराशे त्रेचाळीस सालांत जेन्ना तेजें मंचन जालें पठवर्धनाच्या वाड्यार तेन्ना मराठीचें पयलें नाटक म्हणून तेका तो मानाचो दर्जो मेळ्ळो तेजे नंतर तेणी बरिचशीं नाटकां बरयलीं तश्याच पद्दतीचीं पूण लोकां मेरेन पावपाक खूब वेळ लागलो आनी तेजे नंतर अठराशे अंयशी सालांत जे दुसरे नाटककार आमकां मराठी रंगभुमीचेर जे पळोवपाक मेळटात ते आशिल्ले अण्णा साहेब किर्लोस्कर अठराशे अंयशी सालांत तेणी संगीत शाकुंतल शाकुंतल हें नाटक संस्कृत आसा मूळ जे आमचे कवी कुलगूरू जे कालिदास आसात तेणी संस्कृत भाशेंत बरयल्लें संगीत अभिग्यान शाकुंतलम अशें तेजें नांव आशिल्लें मूळ तेजें हें मराठींतल्यान अनुवाद आशिल्लो तेका तेणी नांव दिल्लें संगीत शाकुंतल तेजो अठराशे अंयशी सालांत तेजो प्रयोग जालो आनी हें नाटक खूब प्रेक्षकां मेरेन पावलें प्रेक्षकांनी खूब तोखणाय केली ह्या नाटकाची आनी खूब भरभरून प्रेम दिलें आनी खरें अर्थान जी मराठी रंग भुमी जी आसा ती ती थंयच्यान वयर सरली एक दर्जो मेळ्ळो की मराठी रंगभुमी म्हूण कितें तरी आसा आनी एक चालना मेळ्ळी आनी तेजे नंतर उपरांत हो रोखडेंच एक दोन वर्सांनी तेणी एक अजून एक नाटक बरयलें संगीत नाटक आनी तें नाटक आज सुद्दां देडशे वर्सांनी सुद्दां नाटक ताजे प्रयोग जाले जाल्यार लोक खूब आवडीन तेजी गाणी आयकोपाक आनी नाटक पळोवपाक वयतात इतलें तें सुप्रसिध्द नाटक तें नाटक आशिल्लें संगीत सौभद्र अण्णासाहेब किर्लोस्कर हेंचें दुसरें नाटक जवळपास एकोणशे एक्यायशीं ते ब्यांयशी ह्या दरम्यान तेमी हेजें मंचन केल्लें रंगभुमीचेर हाडलें संगीत सौभद्र हें नाटक आनी तेजे नंतर जें एक नाटक तेमी बरोवपाक घेतलें रामराज्य वियोग पूण हें नाटक बरयता आसतना चालू आसतनाच तेन्ना तिजेर काम चालू आसतना तेंचो मृत्यू जालो आनी ते स्वर्गवासी जाले आनी तें नाटक पूर्ण जावंक शकलें ना पूण हें जें राम राज्यवियोग नाटक आसा तेजी संदर्भान एक खास गजाल सांगपाची जाल्यार ह्या नाटकान पयलीं खेप एक सामाजीक प्रश्न जो आसा त्या वेळचो समाजाचेर समाजाक जो कितें प्रश्न आशिल्लो तो प्रश्न नाटकांत हाडपाचो प्रयत्न केल्लो तेजे पयलीं जीं नाटकां जाल्लीं तितूंक फक्त एक काणी आशिल्ली खंयची तरी पौराणीक काणी किंवां इतिहासीक खंयची तरी काणयो घेवपाचें आनी त्या काणयांचें मंचन करपाचें तितूंत भितर थोडेशेंच संगीत घालपाचें अशें पद्दतीन जी आशिल्ली पूण हें जें नाटक आशिल्लें रामराज्य वियोग जें मंचार केन्ना जावपाक पावलें ना त्या नाटका भितर पयलीं खेप सामाजीक जो प्रश्न आसा तो हाडपाचो थंय प्रयत्न केल्लो पूण तें प्रयत्न पूर्णतह जावपाक शकलें ना आनी तेंचो मृत्यू जालो तेज्या नंतर आमी एक प्रामुख्यान नाटककार जे जेंचें खूब व्हडलें योगदान आसा तें नाटककार पळयतात गोविंद बल्लाळ देवल गो ब देवळ अशें तेकां म्हणटात तेमी अठराशे णव्याणव सालान एक खूब विनोदी प्रवासान तेका आमी म्हणटात तें पद्दतीचें नाटक रंगभुमीचेर हाडलें तें म्हळ्यार संगीत संशयकल्लोळ संशयकल्लोळ हें नाटक त्या वेळचें खूब मोठें गाजलेलें नाटक आज तेजें प्रयोग लागले जाल्यार लोक खूब आवडीन पळयतात हसवणूकेच्या बाबतींत विनोदाच्या बाबतींत तें अजून ताजें आसा अशें दिसना की हेजें खूब शंबर वर्सां पयलीं हें नाटक बरयल्लें अशें तर अजीबात कोणाक जाणीव जावपाना अशे पद्दतीचें एक नाटक तेंचे नंतर तेंचें गो ब देवूलांचें अजून एक नाटक आसा ज्या नाटकान त्या वेळी विक्रम केलो नाटकान एक समाजाक खळबळ हाडली जशें येदोळ म्हणलें की रामराज्य वियोग हें जें नाटक आसा तेतून भितर एक सामाजीक प्रश्न आशिल्लो समाज त्या वेळेच्या सामाजाचेर तो प्रश्न आशिल्लो तो तितून भितर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो नाटकान तशेंत गो ब देवल म्हळ्यार गोविंद बल्लाळ देवळ ह्यांनी एकोणशे सोळा सालान एक संगीत नाटक हाडलें आनी तेतून भितर एक समाजीक प्रश्न आशिल्लो तें नाटक म्हळ्यार संगीत शारदा तर ह्या नाटकान भितर त्या वेळी एक प्रश्न जो समाजा भितर निर्माण जाल्लो एक खूब वेगळें पद्दतीची विधी आशिल्ली की जरट कुमारी विवाह ही ही जी यें आशिल्ली विधी आशिल्ली जरठ कुमारी म्हळ्यार एक खूब वयस्कर म्हातारो आनी एक खूब तरूण कुमारी एक पंदरा सोळा वर्सांची अशी पद्दतीची तेंचें लग्न जातालें आनी विवाह जातालो आनी तेका समाजाक मान्यताय आशिल्ली कारण त्या वेळेची परिस्थिती किंवां ते तो मनीस कितलो धर्मान आशिल्लो तेका लागून कदाचीत आसतलें पूण अशे पद्दतीची विधी चलताली जी चलताली तर तेजेर एक विरोध हाडपा खातीर तेजो निशेद करपा खातीर नाटकांतल्यान पयली खेप इतलो ताकदीचो संदेश गेलो आनी तेजेर विरोध जालो आनी हळू हळू ती जी विधी आशिल्ली ती बंद जाली तें जालें ह्या नाटका खातीर ह्या संगीत शारदा तेजी जाणीव करून दिली लोकांक तर अशे पद्दतीचें हें करपाक जायना किंवां हें चुकीचें आसा अशें म्हणोन तेजे नंतर आमी पळयतात एक प्रमुख नाटककार रंगभुमीचेर जे आयले ते श्रीपाद कृश्ण कोल्लटकर तेंची वीर तनय मुखना एक अशीं पद्दतीचीं नाटकां आयलीं रंगमंचाचेर पूण तीं चड गाजलीं ना जसीं संशयकल्लोळ किंवां संगीत शारदा किंवां सौभद्र हीं जीं ही जी नाटकां जशीं जागलीं तशीं ह्या नाटककाराचीं श्रीपाद कृश्ण कोल्लटकर ह्या नाटक नाटककाराची नाटकां चड गाजलीं ना पूण तेंची जी चाली आशिल्ल्यो पार्सी संगीता वयल्यान प्रभावीत जावन जेनी जो संगीत चाली ज्यो आशिल्ल्यो त्यो चाली खूब लोकांनी तोखणाय केली तेजी तेका लागून थोडे फार तेंची नाटकां लक्षांत उरता पूण तेजे नंतर एक नाटककार आमकां पळोवपाक मेळटा खास करून जें नांव खूब व्हड आसा तें म्हळ्यार कृष्णाजी प्रभाकर खाडेलकर प्रभा कृ प्र खाडीलकर तेंकां खाडीलकर म्हणुनूच अशें संबोदतात तेंची कांय नाटकां आसात हें जे नाटककार आशिल्ले खाडिलकर हे लोकमान्य टिळक जे आशिल्ले त्या वेळार तेचें खूब व्हडले चाहते आशिल्ले तेंका तेचें ते खंयच्याय विचारांचें आचरण करताले अंबलबजावणी करताले तेंचे विचार जे आसात तें घेवन मुखार समाजा भितर वावुरताले आनी तेचें विचारांचो इतलो प्रभाव खाडीलकरांचेर आशिल्लो की तेंच्या प्रत्येक नाटकांतल्यान हो प्रभाव दिश्टी पडटालो म्हणजे लोकमान्य टिळकांचे जे विचार आसात ज्या पद्दतीचे ते खंयच्याय बाबतीन आसूं तें राजकीय बाबतींत आसूं समाजीक बाबतींत आसूं किंवां भोवगोलीक शैक्षणीक खंयच्याय बाबतीन तेचें जे विचार आसात तें प्रत्येक विचारांचे ते अनुकरण करताले आनी तेचो थोडोसो किंवां जास्तच प्रभाव तेंच्या प्रत्येक नाटकांत दिश्टी पडटालो खास करून किचक वध सारके नाटक खाडीलकरान बरयलें आनी तें तेजें मंचन जालें रंगभुमीचेर हाडलें आनी तेतूंत भितर सरळ सरळ अशें एक ध्येय आशिल्लो की किचक म्हळ्यार हो जो तेन्नाचो ब्रिटीश सरकार जो आसा तो किचक आसा आनी भीम जो आसा तो स्वातंत्र्य सैनीक आसात त्या देशांतले स्वातंत्र्य सैनीक तेंचो वध करतले एक दीस अश्या पध्दतीन आनी द्रौपदी जी आसा ती सामान्य जनता आसा तेजो छळ चल्लां अशे पध्दतीचें जें नाटक आशिल्लें प्रतिकात्मक पध्दतीन तेणें तें बरयल्लें आनी तेजें मंचन जाल्लें ह्या नाटकाचेर त्या वेळार ब्रिटिश सरकारान बंदी सुद्दां हाडिल्ली की ह्या नाटकाचे प्रयोग जावूं जायना पूण लपून छपून कांय जाग्यार प्रयोग जाताले आनी लोकांक मेरेन हें नाटक पावतालें म्हणून हें नाटक खूब व्हडलें गाजलें त्या नंतर तेंची आनीक नाटकां आसात भावूं बन्की आसा मानापमान आसा स्वयंवर आसा हीं नाटकां सुद्दां खूब गाजलीं हेतून भितर सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटा प्रत्येक हितूंक नाटका भितर तेंचो प्रभाव आसा खाडीलकर हे जे आसा त्या वेळी चड गाजले एक तर लोकमान टिळकांचो विचारांचो प्रभाव आनी दुसरी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी आसा ती म्हळ्यार बाल गंधर्व बालगंधर्व तेन्ना खूब व्हडलें नांव आशिल्लें खास करून स्री पात्र करपा खातीर तेंचो सारको गायक कलाकार त्या वेळार कोण नाशिल्लो आनी तें खाडिलकर आनी बालगंधर्वाची एक प्रकारची एक जोडी आशिल्ली तेन्ना की खाडिलकर नाटकां बसयतालो तेन्ना बालगंधर्व तितून काम करताले आनी हेजे खातीर लोक तुडूंब गर्दी करून नाटकाचे प्रयोग पळोवपाक वयताले पूण हो जो काळ आसा हेका एक सोन्याचा काळ असो म्हणटात मराठी रंगभुमीचो सोन्याचो काळ गोल्डन पिरियड अशें म्हणटात पूण होच काळ जो आसा तो खास करून मराठी रंगभुमीक संगीत रंगभुमीक किंवां मराठी रंगभुमीक हो मारक ठरलो कारण अशें जालें की संगीत इतलें प्रभाव करून गेलें नाटकाचेर वर चड जालें की लोक खास करून संगीत आयकुपा खातीर वचपाक लागले आनी नाटक जें आसा तें हळू हळू एका बाजून पडलें फाटी पडलें आनी मैफिली सुरू जाल्यो ह्याच काळान संगीत नाटकाच्यो आनी नाटकाक हळू हळू तो कमी दर्जो पयलीं जो आशिल्लो एक दर्जो जो आशिल्लो तो कमी मेळत गेलो आनी हळू हळू नाटक पळोवपाक कमी आनी संगीत हेचेर चड लक्ष केंद्रीत जालें तेजे नंतर आमी पळयतात की खास करून संगीत मैफिली सुरू जाल्यो आनी एक कार्यक्रम सुरूं जाले खास करून संगीत नाटकाचे आनी तेतून भितर नाटक कमी पडलें आनी राम गणेश गडकरी हे त्या वेळेर एक तरूण तडफदार नाट्य लेखक आमी हितूंक मराठी रंगभुमीचेर अवतरले तेचें एकच प्याला संगीत एकच प्याला हें नाटक आसा हें खूब तुफान गाजलें त्या वेळी खरें तर येका एक शोकात्मिका म्हणपा शकतात पूण बरेंच जाणां येका कांय वेळार रहसल म्हणुनूच घेता कारण तेतून भितर पात्रूय तशें आसा जें रहस्यतात्मक व्यंग करीत आसता अशे पध्दतीचेर कांयी समाजीक मुद्द्यांचेर तर तें लोकांक खूब भावलें आनी तें नाटक खूब गाजलें आनी राम गणेश गडकरी हे एक कवी गोविंदाग्रज म्हण तें नांवान कविताय बरयताले आनी राम गणेश गडकरी म्हण ते नाटकूय बरयताले तेज्या नंतर आमकां पळोवपाक मेळटा मामा वरेडकर हांचीं नाटकां तर सतत अशे पध्दतीचीं आसात की समाजाक जें कितें चल्लां तें तेमी नाटका हाडलें समाजान जितले प्रश्न आसता त्या प्रश्नाक घेवन तेमी नाटक बरयलें तें रंगभुमीचेर हाडलें आनी ह्याच दरम्यान म्हणजे एकोणशे पंच पंचेचाळीस ते मुखार एक वीस पंचवीस वर्सां जें नाटक बरोवपाक सुरवात केली मामा वरेडकर हांची नाटकां रंगमंचाचेर आयलीं तेन्ना एक वादळ आयलें हें वादळ म्हळ्यार चित्रपटांचें वादळ चित्रपटां कडेन लोक वळूंक लागले आनी नाटक हळू हळू कमी गर्दी जावपाक लागली त्या दरम्यान मामा वरेरकर हांणी सत्तेचे गुलाम सोन्याचा कळस सारस्वत अशे पध्दतिचीं खूब म्हत्वाचीं नाटकां जी सामाजीक प्रस्न जो आसा समाजांतलो तो ह्या नाटकांनी मांडला आनी लोकांक दाखोवन दिलें एकदां परत एकदां रंगभुमीचीं ओड लावपा खातीर प्रयत्न चालू केले आनी ह्याच दरम्यान प्रायोगीक रंगभुमी जल्मा आयली प्रायोगीक रंगभुमीचेर कांय प्रायोगीक नाटकां सुरू जालीं आनीक अशें पध्दतीन रंगभुमी आपलें तग धरून रावली पूण कांय वर्सांनी तीस वर्सांनीं ज्या सिनेमा आनी नाटक दोनीं एकाच वेळेचेर यें जावपाक लागले लोकांक आवडपाक लागले त्या वेळार चित्रंग खानोलकर मागीर विजय तेंडुलकर सतीश आळेकर महेश एलकुंजवार अशे पध्दतीचे नाटककार सुद्दां रंगभुमीचेर आयले आनी वेगवेगळे नाटकां बरोवपाक सुरवात केली ह्या दरम्यान सगळें चालू आसतना दोन हजार आठ सालांत म्हाकाय एक संदी मेळी कला अकादमी गोवा कला अकादमी की एक वर्साचो सर्टिफिकेट कोर्स करपाचीं नाटकाचो ह्या नाटक कितें आसता हेजी एक एक ओळख करपा खातीर तेमी हो कोर्स तयार केल्लो एका वर्साचो तर तो कोरूया म्हण हांयेन तेतून भितर एक संदी घेतली पळोवया म्हण कशें कितें जाता तें आनी त्या दरम्यान नाटकाचो ह्या सगळ्या अभ्यास जालो आनी थंयसान पयलीसान नाटक करपाची एक आवड आशिल्ली म्हूण आतां अभ्यास करतगीर तितून भितर आनी रूची निर्माण जाली आनी तेन्ना मागीर थरयलें की यें वो आनी इल्लो अभ्यास करपा खातीर खंय मुखार वयचें पुणे मुंबय सारक्या शहरान वचून ज्या जाग्यार उपलब्ध आसा अशे पध्दतीचें शिक्षण थंय वयचें तेन्ना कळलें की पुणे विद्यापिठान लय कला केंद्र हांगा तीन वर्साचो अभिनय कोर्स आसा ग्रेजुएशन कोर्स आसा डिग्री कोर्स जेतूं भितर तीन वर्सां तुमकां हें सगलें प्रक्षिशण म्हल्यार नाटक करचें पडटा नाटकचो अभ्यास करचो पडटा आनी हितून भितर जे प्रत्येक गजालीं आसा बारीक सारीक मेकप आसा किंवां कपडे आसा हें ह्या सगळ्या गोश्टिंचो किंवां इतिहास आसा नाटकांचो तो भारताचे नाटकांचो इतिहास आसूं किंवां ग्रीक देशांतल्या नाटकांचो इतिहास आसूं किंवां रोमांतले देशातले इतिहास आसूं हो प्रत्येक इतिहास जो आसा तो वेगवेगळे पध्दतीन शिकपा मेळटा म्हण तें एक थंय एडमिशन घेतलें आनी थंयच अभ्यास केलो तीन वर्सान तीन वर्सांनी दोन हजार अकरा सालाच्यान हांव थंयच्यान भायर सरलों कोर्स कंम्प्लिट जातगीर हांव मुंबय गेलो मुंबय होय ज्या जाग्यार वेगवेगळे पध्दतीचे सिनेमी किंवां नाटक हें चालू आसता त्या जाग्यार हांवें कमर्शल नाटक केलें वेवसायीक रंगभुमीचेर नाटकां केलीं जेतून भितर अतिति देवो भव नांवाचें नाटक विजय केंकरे बरोबर केलें त्या नंतर यदा कदाचित नांवाचें नाटक संतोश पवारा दिग्दर्शना खाली तेज्या कांय प्रयोग जाले तेयी केले त्या नंतर नदी वांहते त्या सारक्या तें जें उदकाचेर आज ज्यो समस्या आसात उदक ज्या पद्दतीन लोक तेजो गैरवापर करतात किंवां योग्य तो वापर जायना ज्या पद्दतीन उदक साठोवपाक जाय तें आमचे कडेन जायना त्या पद्दतीचें जो एक चित्रपट आशिल्लो तो संदीप सावंत हांणी दिग्दर्शीत केल्लो हितून भितर एक प्रमुख भुमिका करपाक मेळ्ळीं दिशा नांवाचे एक चित्रपटान काम करपाक मेळ्ळें आनी झी मराठीचेर किंवां स्टार प्रवाहाचेर अशें जे नामनेचे मराठी चॅनल्स आसात वाहिनी आसा तेतून भितर काम करपाक मेळ्ळें अजून सतत काम करतां आतां चडशें लक्ष नाटकाचेर आसा नाटक ज्या पध्दतीन कोण आपयतात त्या पध्दतीन नाटक बसोवपाचें किंवां नाटकाचेर विचार मांडपाचो खंय जर कोणाक जर नाटक शिकपा आसा तेंका जर कदाचित नाटकांची उमेद आसा जाल्यार नाटक कश्या पद्दतीन जावपाक जाय किंवां नाटकाचो उद्देश कितें किंवां नाटकाची कशी शैली आसा वेगवेगळ्यो अभिनयाची शैली वेगळ्यो नाटक बसोवपाची शैली वेगळ्यो आसा त्यो नाटकाची शैली तेंका सगळ्यांक तेंचें सगलें स्पश्टिकरण दिवपाचें तेंचे कडच्यान करून घेवपाचें काम सद्द्या चालू आसा